جی میں نے دوسری زبان سے بات کرنے کے لیے گوگل ایپ کا استعمال کیا ہے خصوصاً عربی سے اردو استعمال کرنے کے لیے گوگل ایپ کا بارہا استعمال کیا اور اس میں بہت سی سہولتیں ہوتی ہیں جیسے عربی کے حروف عربی کے الفاظ آتے ہیں اس کو گوگل ایپ پر ڈالنے پر اردو میں ٹرانسلیش ہو جاتا ہے یا ہندی میں یا بلکہ ہم یوں کہیں کی کسی بھی زبان کو کسی بھی زبان میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے اردو کو عربی میں استعمال کریں یا عربی کو اردو میں اس میں بہت سی سہولیتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے تاکہ ہر ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکے اور ہو سکے تو انسان اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے